जोंनि आसामाव गोबां राव दङ आद जोंनि आसामाव गोबां राव दङब्लाबो जोंनि बे ओनसोलाव बांसिन एसामिस बर' बाङालि बेंगलि आदिबासि बे रावा बांसिन मानसि रायज्लायग्रा दङ जों

बेयाव जोंनिया बांसिन एसामिस रावा सोलियो

जोंबो दा बर' जानानै गोबां भाषा रोंजोबा बर'खौनो बांसिन रायज्लायनाय जायो न'फोरावबो थानायाव बर' राज्लायनाय जानायखायनो जों बर'आ बांसिन सोलियो आरो हाथाइ बाजारफ्राव थांबोला एसामिसखौ जों रायज्लायनांगौ जाहैयो आरो मानो होनबा बेयाव जि फानग्रा बायदिसिना दखानिफोरा एसामिस रायज्लायनाय जायो बेनि थाखाय जोङो एसामिसखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो बर'बाबो जोङो बाहेरायाव एसामिसखौ रायज्लायहैनांगौ जायो आरो न'आवलाय जों बर'खौनो बांसिन रायज्लायो